पाण सां गॾु जूस जी बि बोतल कॾहिं कॾहिं खणी वेंदा आहियूं त जूस बि पीअंदा आहियूं जीअं त असांजे शरीर खे एनर्जी मिले इन जे करे असां जूस बि पीअंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं मौसमीअ जो जूस कॾहिं पाइन एप्पल जो कॾहिं चीकूअ जो कॾहिं सूफ जो जूस खणी वेंदा आहियूं पाण सां गॾु उहो पीअंदा रहंदा आहियूं डुकंदा रहंदा ई आहियूं ऐं जेॾी महिल निकिरंदा आहियूं पासे में हिकिड़ी कैबिन आहे

कॾहिं सूफ जो जूस कॾहिं न खणी वेंदा आहियूं त पासे में कैबिन आहे उनखां जूस वठी करे पीअंदा आहियूं